हमारे भारत में बाबा रामदेव बहुत ही प्रसिद्ध गुरु हैं जोकि उनका योगा जो होता है देखने में और सुनने में करने में बहुत ही अच्छा होता है उससे हमारी जो शरीर में कोई भी दिक़्क़त परेशानी नहीं होती है और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है इनके योगा से हमारा मन और शरीर दोनों होइ संतुष्ट रहता है और स्वच्छ रहता है बाबा रामदेव जी का जो योगा है वो बहुत ही अच्छा और लाभकारी है जो कि हमें उनका योगा करने से हमारे शरीर में हमारे पाँव में हमारे हाथ में जो भी दिक़्क़त परेशानी होती है वो सारे ख़त्म हो जाता है बाबा रामदेव का योगा आसन बहुत ही अच्छा है योगा करने से हमारे शरीर में जो भी दिक़्क़त परेशानी होती है सारी ख़त्म हो जाती हैं भारत में बाबा राम देव से अच्छा कोई योगा कराने वाला व्यक्ति नहीं है उनका योगा बहुत ही अच्छा है और शरीर के लिए बहुत ही स्वच्छ और लाभदायक है और बाबा रामदेव का योगा सुनने में भी करने में भी बहुत ही अच्छा लगता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है और योगा करने से हमारा मन भी प्रसन्न होता है हमारे शरीर की हड्डियाँ भी चुस्त और दुरुस्त होती हैं